अयाची मिश्रके नाम पर

आइकाल्हिके समयमे जे दिन प्रतिदिन भऽ रहल छै ओहो पर एकटा फिलिम बनतै तऽ नीक रहै समाजमे जे भी चीज छै दिन प्रतिदिन बिलुप्त बिलुप्त भऽ रहल छै तऽ ओकरा होइके चाही

हँ ई होएके चाही

ई होएके चाही

ठीक ठीक ठीक ठीक छै तऽ